आङो फुङावबो खारो बेलासियावबो खारो आरो फुङाव फुङाव खारो पासतासोआवनो सिखारनानै आङो खारो बेलासियाव बल जोनाय थांनाय टाइम ऐनो फोथाराव खारो आरो आङो बेलासियाव बेनो आङो फुङाव खारनो मोजां मोनो मानोना फुङाव साबसिन आङो फुङाव बयबो खारो आंनि लोगोफ्राबो फुङाव खारो बिसोरो जोङो ज' खारो बेनिखायनो जोङो मोजां मोनो खारनो फुङाव पासतासोआव खारो जोङो आरो बिदिनो बिथांमोनाबो बिराद गोसो दं फौजि बा दिफेन्स लाइन आव खारनो बा हाबहैनो बा साख्रि लानो बिनिखायनो बिथांमोनाबो ज' खारो जोङो सा साबा सयजन बिदिनो जोङो ज' मिलायनानै फुङाव पासता बा सारिता तिनता बिदियावनो सिखारनानै जोङो खारो फुङाव ओमफ्राय बेलासियाव जोङो बिदिनो जोङो बल बो जोखायो नालाय गामियावनो फोथार दंखायो बेलासियाव जोङो फोथाराव बल जोनायनि मुङैनो बा माबानायजोंनो खारनायजोंनो बल जोबाय बिदिनो जेनेबा खारबाय दसे प्रेक्टिस होबाय बल जोबाय ओमफ्राय बिदि खालामनाय खालामो आरो बेलासियावबो जोङो खारो खारनाया जोङो सानफ्रामबो खारखायो दैलि खारखायो फुं बेलासि ओमफ्राय अखा हाबा अखा बांद्राय हाबा खारनाय मिलाया बिदिनो खारा फुङाव अखा बा माबाफोर हाबा बेलासियाव हाबा खारो आरो बेलासियाव बल गेलेनायनि नामैनो खारो बल गेलेयो आरो खारो बिदिनो सानफ्रोमबो दैनिक जाखायो बाट अखा हाबाल' एसे फिक्स बुंजाया आरो अखा हाबा खारनाय मानाय जाया आरो सानफ्रोमबो खारखायो जोङो सानफ्रोमबो खारनो मोजां मोनो मानोना बिसोरो बा दिफेन्स लाइन आव साख्रि मावनो गोसो नालाय लोगोफोरा बिसोरो ज' मिलायनानै खारो आरो आंथ' देहानि थाखाय बा आं खारनो मोजां मोनो देहाखौ थिक बा राफोद बा फिटनेस जोथोन लाखिनोबो देहाखौ राफोद लाखिनो थाखाय आङो माबायो खारफायो लोगोफोरजों आरो आंनि थुलुंगा होनाया बेनो जे आङो फिटनेस खौ जोथोन लाखिनो बा देहाखौ आङो स्ट्रं खालामना लाखिनो थाखाय आङो खारफायो लोगोफोरजों बिदिनो लोगोफोरजों सानफ्रामबो खारफायो बिदिनो खारफायो आरो लोगोफोरजों बिदिनो सानफ्रोमबो फुं बेलासि खारो खारनाया थुलुंगाया बिसोरनो लोगोफ्रानो लेङो आरो खारनोसै फै ओरैनो माथो खालामबाय थानो बिदि होनो आरो ना फिटनेस नि थाखाय फै लोगोसे फुङाव खारनोसै बिदिनो खारनायाथ' बिदिनो जोङो पास घन्टा बा पास मिटार बिदिनो जायो आरो जोङो इसे गोजान गोजान खारो आरो बेनोसै आंनि बुंनायनि माबाया एसेनोसै